सहरसामे बहुत सारा खेलके स्टेडियम छै मैदान छै जाहिमे कि सहरसामे एगो बहुत फेमस प्रसिद्ध

बुझियौ तऽ ओतय चौबीसो घण्टा लगभग खेल होइते रहैत छै कोनो ने कोनो खेल चलिते रहैत छै सहरसाके जतेक भी गाँव छै सभगाँवमे भी स्टेडियम छै मैदान छै ओतय भी खेल होइत रहैत छै जे जे खेलके द्वारा लोग आपसमे मिलैत छै जुलैत छै आरो सभके जान पहचान होइत छै सहरसामे बहुत सारा मन्दिर भी छै विश्व प्रसिद्ध मन्दिरसभ छै फेर सहरसामे डांस प्रतियोगितासभ भी होइत रहैत छै जगह जगहपर तऽ ओहोसभसँ आदमीकेँ एक दोसरसँ पहचान बढ़ैत छै